खेल दूरस्थ अलग थलग ग्रामीण क्षेत्रमे रहैवला व्यक्तिके लेल मनोरञ्जन आओर तनावसँ राहतके साधनमे बहुत महत्वपूर्ण रुपसँ काज करैत अछि जेनाकि हम उदाहरण लेब जगह जगह अगर ठण्डाके टाइममे देखबै तऽ क्रिकेट टूर्नामेन्ट एतऽ बहुत चलै छै तऽ जगह जगह अहाँके जतऽ इसकुलके खास कए कऽ इसकुलके बड़का बड़का मैदान छै ओतय अहाँ देखबै आओर ग्रामीणकेँ सहयोगसँ की करै छै कि हर साल ठण्डा ठण्ढ़ामे खास कए कऽ क्रिकेट टूर्नामेन्टकेँ आयोजन कयल जाइत छै अहाँ भरी भीड़ देखबै अगर अहाँ चलि जैइयौ हमरे सबसँ बगलमे सुखपुरमे हाइयो इसकुलमे बहुत पैघ स्तरपर टुर्नामेण्ट एतऽ परसरमामे एतऽ पूरा राज्यसँ बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ खेलाड़ी आबै छै तऽ खास कए कऽ टी ट्वेन्टी फॉर्मेटमे क्रिकेट गेम खेलल जाइत छै ओहिमे हम देखै छियै जे खास कए कऽ अपन गाँवके लिए अपन जिलाके लिए अपन क्षेत्रके लिए जे एगो भावना रहै छै जे हमर टीम जीतै आओर साथमे मनोरञ्जन से होइत छै तऽ भारी भीड़ अहाँ देखबै व्यवसाय कई सारा अहाँ देखबै एतेक सारा भीड़ जुटऽ लागै छै जे कई सारा पान दोकान नाश्ता दोकान ई सब अपने आप खुलि जाइत छै आओर लोग अहिमे बहुत भाड़ी संख्यामे शामिल होए कऽ अपन मनोरञ्जन करैए